क'क्राझार जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खांनायनि गिबि फुंखाफोरा जाहैबाय खायसेनि नखराव आबादबो मावो माय खेति खालामो आरो बिदा फंबायनि गेजेराव जायहा रोंगौथि दङ बिसो साख्रिबो होसोनाय जायो आरो साख्रिबो मावो आरो बांसिनानो माने गामियाव थाग्राफ्रा माय गायो बेथोरनि आबादखौ थिखोयो आबादजोंबो गोबांथार रांखौ जोङो खामायनो हायो आरो आबाद जारिमिन दङ जेरै माय फाथो आरो सिबिथायफोरा जाहैबाय जेरै बाथौ धरम कृष्णा ख्रिस्तियान धरम गासिबो बरनि धोरोमफोरखौ लानानै मानसिफोरा सिबिथायफोरखौ सिबिबोगासिनो दङ आरो गामियाव मावनाय गोबां खामानि दङ दैलांनि खामानि मेसेंनि खामानि बे बोथोरनि आबादखौ बिसोरो मावनानै जिउ खाङो मोजां मोनो आरो खायसेफ्रा गभमेन्ट साख्रि मावनो लुबैयो आरो खायसे माने गावनि रोंगथिनि भेलुखौ लाखिनो थाखाय फ्रायभेट साख्रि माने गावनो हारसिङै ओ दखान बा रेस्टुरेन्त बा हटेल बेफोरबायदि खुलिनानै सोलिलांनो मोजां मोनो मानो होनबा गावनि आथिंआव गावनो गसंनो हानाय मोनसे खमता फैयो आङो क'क्राझार जिल्लायाव गोबांथार रोंगौथि गोनां बेखार गथ'फोरखौ नुदों मानो होनबा हिनजावसाफोरनि गेजेरावबो हौवासाफोरनि गेजेरावबो किन्तु अनेक बिबांनि गेजेरजों बिथांमोना सोलिलांनो लुबैयो खायसेया गोजौ हाय लेबेलनि हाय क्वालिति ओ इडुकेतेद जानानै जेरै गोजौ थाखोआव साख्रि मावनो लुबैनाय आरो खायसेया गावबा गाव बिदिनो दखान बिजनेसफोरजों सोलिनो लुबैनाय दङ खायसेया बेबायदिनो गुबुननि हटेल बा ना मा होनो नार्सिं बेफोराव हाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा गावनि जिउखौ खांनो थाखाय गावनि आथिंआव गसंनानै थानो थाखाय जेनबा ग्रेजुवेटनि उनाव ओरैनो थास्लाय स्लाय बेखार जानानै थास्लायस्लाय जिखुनु प्रायभेट दखान हटेल रेस्टुरेन्त बेफोराव एंगेज जानानै थानायखौ नुनो मोनदों एसेनोसै